जय झूलेलाल मां जामन वियसि फ्रिज वठण जे लाइ पर मूंखे काई सम्झ में न न पई अचे मां एलजी बि ॾिठी और वीडियोकॉन बि ॾिठी सभु ॾिठी बट मूंखे सम्झ में न पई अचे हिन करे मां क्रोमा में वियसि और मूंखे हुननि जाम फ्रिज ॾेखारी हाणे मां वलपूल चूस कई इनवटर सां गॾु और हुनजी कूलिंग जाम सुठी आहे ऐं प्लास्टिक बि जाम सुठी आहे और साफ़ बि जल्दी थींदी आहे ऐं भाॼियूं बि ट्वेंटी फोर अवर्स जे लाइ फ्रेश रहंदी आहे और कुझु प्रॉब्लम न आहे ऐं लाइट बंदि बि थींदी आहे त बि सुठी तरह मतिलबु फ्रेश रहंदो आहे खाधो खाधो जो बि रखियो आहे उहो फ्रेश रहंदो आहे मां इहो ई सजेशन कंदमि सभिनी खे जेकी बि आहिनि वलपूल वठण जे लाइ फाइव स्टार आहे और रेट बि ठीकु ई आहे मां ईएमआई ते वरती क्रेडिट काड सां और ट्वेल्व या फिफ्टीन मन्थ्स मूंखे भरिणो पवंदो और बसि मां त सजेस्ट इहो ई कंदमि छ व्स्ल्पूल ई वठो स इनवटर वारी